اردو زبان ہمارے دیش کی مادری زبان ہے اردو زبان اردو ہر مسلمان کو آنا چاہیے اردو پڑھنا لکھنا آنا ضروری ہے جس سے ہم ہمارا دین اور دنیا دو بھی سنور جاتے قرآن پڑھنا پھر اس کے معنی بھی پڑھنا ضروری ہے جس سے ہمارے کو دین اور دنیا کے ما معلومات ہو سکتے ہیں